रंजीत होटल से बात कर रहीं जी मेंम मेरको खाना ऑडर करना था पाँच लोगों के हिसाब से लंच चाहिए था मुझे मैम हमको पोहा सीख कबाब और मीठे में जलेबी मावा बाटी बस इतने ही मैम और जो मेंम सीख कबाब है ना वो थोड़ा इस्पाइसी बनाइएगा क्योंकि मुझे इस्पाइसी पसंद है मैम पाँच लोगों के हिसाब से

नहीं मेंम आप बस इतना कर दीजिएगा क्योंकि हम पाँच लोग ही हैं इतना ही बहुत हो जाएगा आप एक एक प्लेट तैयार करके रख लीजिएगा और आपके यहाँ मेंम बैठने की व्यवस्था है क्या अच्छा जी और मेंम इनका आप ऑनलाइन भुगतान कर सकती हैं क्या हाँ क्योंकि मैं केस केस नही रखती हूँ ना तो मैं ओनलाइन ही करती हूँ इसलिए हाँ जी हम लोग अभी बारह बजे तक पहुँच जाएँगे तो आप जब तक बना के रख दीजिएगा जी जी जी मैम और मैम थोड़ा वह जो जी जी थैंक्यू मैम